میں کسی بھی اوریجنل کتاب کو کم نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ایک کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے جو بھی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے کافی سوچ و فکر کے بعد ہی لکھ پاتا ہے تاہم مجھے ایک کتاب دا ریسٹ آف دی ارتھ اچھی لگی ہے یہ کتاب نہ صرف ایک سیاسی تجزیہ ہے بلکہ تیسری دنیا کے معاشرے کا بلکہ اس میں سماجی پہلوؤں میں جو پسماندگی ہوتی ہے اس کا سیاسی نظام سے تعلق بھی بتایا گیا ہے میں اس کتاب پر فلم بھی دیکھنا چاہوں گا تاکہ معاشرے میں کچھ کامیابی مل سکے